जीअं की मां सॼो ॾींहुं पढ़ी पढ़ी करे बोर थी वेंदो आहियां टैंशन थींदी आहे त मां ईअं सोचंदो आहियां की सभिनि दोस्तनि खे गॾु मिली करे क्रिके बैट बॉल खेॾण लाइ सॾु कयां मैदान ते त असां सभु गॾु मिलंदा आहियूं पोइ पोइ टीम बि ठाहे करे हिक ॿिए साम्हूं प्लेयर माण्हू विझी विझी पोइ टॉस कंदा आहियूं जेकी टीम जीते पोइ सोचंदी आहे की बैट बैट खणे की बॉल खणे हीअं ई सॼो ॾींहुं खेॾंदा आहियूं ॿ टे कलाक खेली करे दिमाग़ खे थधो कंदा आहियूं अने पंहिंजी टैंशन दूरि कंदा आहियूं अने कंहिं केॾी केॾी महिल वॾा बि अची करे गॾु खेॾंदा आहिनि उन्हनि जे धंधे जी टैंशन हूंदी अथनि उन्हनि खे त उहो बि पंहिंजी टैंशन परे करणु अची वेंदा आहिनि त ईअं गॾु मिली सभु असां खेॾंदा आहियूं अने